आं बे बुहुमनि जायखि जाया जायगायाव बेरायनो मोनोब्ला आं दुबाइआव थांगोन दुबाय जायखौ बुङो बुहुमनि बयनिख्रुइबो साफासिन आरो समायनासिन हादर जाय हादरआ गोदो गोदाय समाव जौगानाय नङामोन नाथाय बे गोदान मुगायाव नैजि बोसोरनि गेजेरावनो बे दुबाय हादरआ जोबोरैनो जौगादों दुबाय जाय बुहुमनि बयनिख्रुइबो गोजौसिन बिलदिं जायखौ जों ब्रुज खालिफा होन्नानै बुंनाय जायो बे बिलदिंआव आं थांनानै बे बिलदिंनि सिंआव हाबनानै नायदिंनो आं जोबोरैनो गोसो जायो मानोना बे बिलदिंआ बुहुमनि बयनिख्रुयै जौसिन जानायखाय आं जोबोद नायनो गोसो आरोबाव दुबाय हादराव जों मिथिनायआव जोबोरैनो जौगानाय हादर आरो साफा आरो हादरावनो जौगानाय मानोना बे दुबाय हादरआव मिथिनो मोनो जों जोबोरैनो हा सिंनिफ्राय थाव मोनो होन्नानै जायखौ जों पेट्रल बे पेट्रलफ्रा बे दुबाय हादरआव दं बे जायगायाव आं गिदिंनानै नायदिंनो आरो सोलोंनोबो गोसो जायो मानोना गंसे हादरआ बोरै एफाबां थाबैनो जौगाखो आरो मानि थाखाय बेफोर बायदि गिदिर गिदिर बिलदिंफोर लुनो हाखो आरो बे जायगाआव जों थांनानै नायदिंनो थाखाय जोबोदबोरैनो गोनां आरो मिथिनोबो गोनां